भैंस भैंस को जो हम लोग पालते हैं उसमें कोई बीमारी आ जाती है तो डाक्टर को बुलाते हैं डाक्टर दवा करता है फिर ठीक हो जाती है और जैसे गाय है गाय को तुलाइल वुलाइल हो गया डाक्टर भी डाक्टर फिर बुला कर के उसको दवाई इलाज कराते हैं और बकरी है बकरी भी कभी कभी हो जाती है कहीं पानी की तरह टट्टी करती है हम लोग कोरु का तेल पिला देते हैं या तम्बाखू घोल के उसको पिला देते हैं फिर वह अच्छी हो जाती है और जैसे कुत्ता वुत्ता काट लिया तभी भैंस को या गाय को तो सुई लगवाना पड़ता है डाक्टर को बुला कर सुई लगा देते हैं